हाँ हैलो

हाँ हाँ

काम ऐसे है करना चाहिए काम हम को वाइरिंग का काम है मतलब पचास सत्तर तो लग ही जाएगा

हाँ वो तो ठीक है मैं कर दूँगा मैं जितना काम बोला हूँ उतना ले लूँगा हाँ

नहीं तो काम है ना करने के लिए काम मिल जाता है ऐसा है काम हो जाता है करने के लिए काम हो गया कब अरे ठीक है साहब वो तो करना है हम कर देंगे पचास पर हाँ नहीं तो आप ये समझो बताइए अब हम किधर दस हटा दिए आपको चाहिएगा हम लोग को भी मिलना चाहिए चाहिए पहले बोल रहे सत्तर बोल रहे और क्या बोल रहें हैं काम काम जो बोलते हैं ना अरे काम करना लग जाओ तो है तो नहीं है तो नौ नौ दस घंटा करना पड़ेगा क्या आठ नौ ठीक है उसके हिसाब से करेंगे जैसे देर सवेरे जिसको घंटा आध घंटा और मिल रहा है तो उस पे अपन उसके हिसाब से आपस में बात विचार जैसे करते हैं उससे आपस में

जी ठीक है